फेशन होनना बुंबा ओरैनो सरासन्स्रा मा होनो सानफ्राबो सुबुंनि गाननाय जोमनाय गावबागावनि गाननाय जोमनाय बैफोरबायदि स्टाइलखौफोरखौनो माने फेशन होनना बुंनाय जायो दा दा बे गाननाय जोमनाय फेशननि बेलायाव जोंनि भारतारिनियाव गुबुन गुबुननि होनदोंब्ला सोनाबारिनि फेशननि फेशना गोबाङैनो गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो मानोना सोनाबारि सोनाबारिनियाव गाननाय जोमनाय डिजाइनफोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने गोदान गोदान टेकनिकै दिहुनो दा बैफोरबायदिखौ जोंनि भारताबो मानो फसाइना जोंनि याव गाननायखौ नुनो मोने दा बैफोर बायदि डिजाइननि बेलायाव गुबुन रावनिखौ सोलोंनाय आरो नाजावनायाबो थाखायो दे बे बायदिनो नाजावनायनि बेलायाव जोंनि बर'नि दखनाखौनो बुंनो हायो दा जोंनि बर'नाव दखनाखौ आगुनि समाव गामि गामि दानाय जायोमोन आरो गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बर'नि दखना आरो आर'नाइ ट्रेडिसेनेल ड्रेसफोरखौ माने अनलाइनावबो अर्डार खालामनो मोननाय जासै दा बेनि बेलायाव बेनि बेलायाव बेनि बेलायाव थारैनो गुबुन राव माने गुबुन गुबुननि मा होनोमोनलाय गोहोम गोग्लैनायखौ जों रोखायै नुनो मोनो